ए औ औ औ औ मा नाम नोंनालाय नोंनि नामआ मा नाम

साबोथ्रि बेसेबांथो नांगौमोन नोंनोलाय कय केजिसो नांगोन मालाथो फैनाय नोंलाय खानायाथ' गाबोन खनसे खागोन

औ औ औ गाबोन दा ओमफ्राय दामखौ मिथिखागौ नोङो

केजिआवहाय औ औ बुस्थुआथ' औ बिस थाखाया एसे खमद्राय जायो नोङो बुरजा लांगोनब्ला फसिस थाखा नोंनो हरनाय जागोन जायो दा औ होनबा गाबोन फैदो खयथायाव फैनो नोंलाय बार'था बायदियाव ना गारि लाना फैखागोन दा औ नाम्बाराथ' बेनो नोंनिया औ औ औ औ नङा जायखि जाया थ्रिस थाखानि गेजेरावहाय नोंनो फसिस थाखा हरनाय जाखाबाय औ माने बिस थाखानि हाद्राया नालाय नोंनोहाय थ्रिस थाखानि जायगायावहाय फसिस थाखा हरनाय जाबाय औ जागोन दा औ औ होनबा गाबोन फैदो नाम्बारआ बेनोखा दा औ दे होनबा गाबोन कन्टेक्ट खालामदो औ दे होनबा गारि लाना फैदो दे दे दे